پہلے کے مقابلے میں ہندوستان میں مغربی کپڑوں کا پہننا عام ہو گیا ہے پہلے یہاں کے لوگ یہاں کے کلچر کو فالو کرتے تھے اور یہاں کے طرز کے کپڑے پہنا کرتے تھے لیکن اب ہر طرز کے کپڑے پہن پہن رہے ہیں ہر طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں مارکیٹ میں مخاف مختلف طرز کے نئے کپڑے دستیاب ہے جس سے ہم یہاں باوا نگر سے کپڑے لیتے جیسے وہاں پہ ہر دستیاب کے ہر اک قسم کے کپڑے موجود ہوتے ہیں غراغرا تیلکٹ اور بہت بہت ہی بہت سندر لگتے ہیں کپڑے یہاں کے تو اب کہ کیا ہے ہر الگ الگ الگ ترین کے کپڑے موجود ہے یہاں پر ہم باوا نگر سے شاپنگ کرتے ہیں دوکان ہم یہ شو پس سے لیتے ہیں ساس ڈیزائنر سے اور وہاں پر اچھا ڈسکونٹس بھی ہوتا ہے ڈریسیس میں کپڑوں میں ہر ہر الگ الگ ورائٹیز کے کپڑے ملتے ہیں جیسے ہم کو چاہیے ویسے کپڑے ہما کو ترین ترین کے کپڑے ملتے ہیں